मुसाफ़िर गुजरात में अची करे घणेई कुझु सहसिक प्रवृत्तियूं करे था सघनि जीअं त सापूतारा जे झंगल में झंगल ट्रैकिंग करण में ईंदी आहे नर्मदा नदीअ में रिवर राफ्टिंग करण में ईंदी आहे पावागढ़ ते पैराग्लाइडिंग करण में ईंदी आहे डीसा ते स्काइ डाइविंग करण में ईंदी आहे अहमदाबाद में रोप क्लाइबिंग करण में ईंदी आहे माण्डवी समुंड ते वॉटर स्काइडिंग करण में ईंदी आहे कच्छ जे रण सम में त जाम कुझु कयो वेंदो आहे जीअं त बंचिंग जंपिंग ऐं गुजरात में जूनागढ़ में गिरनार जी चढ़ण जी हरिफाइ करण में ईंदी आहे इडर ते रोप क्लाइबिंग करण में ईंदी आहे केवड़िया में रिवर राफ्टिंग करण में ईंदी आहे ऐं परवत ते साइक्लिंग करण में ईंदी आहे ऐं कच्छ में ॿियो त पैरां मोटरिंग करण बि ईंदी आहे ऐं द्वारका मां स्कूबा डाइविंग करण में ईंदी आहे